नमस्ते कहाँ पर हो ठीक है कितने तक

हं ए सी भी हैं पंखा भी है जो मर्जी आप ले जा सकते हाँ किश्त पर मतलब मिल जाएगा अब जैसे सामान रहेगा छः हजार रुपये महीना आप दे देना और

हाँ कब तक तभी तो तो आ जाइए कल ठीक है कल आप कितने बजे तक मिलेंगी ठीक है नौ वजे ठीक है आप आएँगी तो आपको खुदी क्या सही है क्या जैसे आप दस हजार का सामान लेंगे आपको दस इतना कम हो जाएगा ये हमारे कोई का है रेंज और हम तो

ठीक आइ ठीक हाँ बहुत लोग लेके गए हैं आप लेके जाएँगी फिर तो पता चलेगा सामान

आप मतलब आगे कोई और होगा आपके साथ में तो वो भी ले आइएगा रहने वाले ना आपको जो अच्छा लगे वो आप ले जाना रखते हैं